कोंकणी भाशा ही एक अशी आसा जी लोकांक चड उलोवपाक नाका लोकांक अशें दिसता की कोंकणी उलयले की आमचो स्टेंडर्ड डावन जातलो अशें कित्याक म्हटल्यार आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान कोंकणी ही एक ऑप्शनल लँग्वेज आसा जेंका घेवपाक जाय तेंच्यांनी घेवपाचें जेंका घेवपाक नाका तेंच्यांनी घेवपाचें ना आनी चडशीं भुरगीं कोंकणी घेवपाक सोदिकूय ना कित्याक म्हटल्यार आमी जी कोंकणी उलयता आनी जी शिकता ती खूब वेगळी आसा आमकां फस्ट टू फोर्त कोंकणी आसली ती खूब वेगळी आसली अशी रोमन कोंकणी कशी ती समजोवपाक खूब त्रास जातालें आनी आतां सगळे डॉक्युमेंट्स बी इंग्लीश हिंदी नाजाल्यार मराठीन आसता त्या खातीर कोंकणी भाशा कोणाक उलोवपाक नाका आनी आतां थोड्या लोकांक कोंकणी समजकूय ना कोण कोंकणी उलयता तो मनीस दुसऱ्यांक असो दिसता अनपड कसो आमी आमी जी कितें फंक्शनां सुद्दां करता तीं तेच्या एंकरींग सुद्दां चडशें इंग्लिशीनूच जाता कोंकणी का प्रिफर करकूच ना कोंकणीक त्या खातीर लोक आतां कोंकणी कोण चड उलोवपाक वचना आनीक कोण उलयता तेंकां लोक सगळे कमी लेखता